जोंनि जायगाया गोथां गाबनि बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो थाजिम जायगा हिसाबै जोंनि जायगायाव बेबादिनो दंफां बेबादिनो औवा बेनिफ्राय गय बेसर आलु गासैबो जोंनि जायगायावहाय जाजोबो आरो बेफोरखौ दा जोङो फालांगि मावनानै रांखान्थियाव जौगानायाव जोङो मदद मोननाय जायो मानो होनोब्ला आङो बिफां दंफां फालांगि मावनानैबो आङो दस बोसोरनि एक्सपिरियेन्स दङ बेवहाय आं गोबां आंनि न'खरखौ खांबोनो हादों आरो आं बेजोंनो थांनानै थादों आरो बेबादिनो दंफाङा फांसे दंफाङा गैयालाबो सय सातबोसोरनि गेजेराव बियो गैयालाबो फास फास खि दस हाजारनि मुयल' जायो बेयावहाय गोबाव सम नांस्लाबलाया गाम्बारि बिफां थसेआ गैयाब्लाबो फास सय बोसोराव बियो दस फन्द्र'हाजारनि मुयल' जायो बेवहाय आङो बेफोरखौ मावबोनानै बा मावनानै आं गोलाव न'खरखौ सोरजिबोदों बा खांबोनो एसे हादों आरो औवा औवाया दा जोंना गैयालाबो थसे औवायाव जोङो एक्स'थाखा जौसे रांनि मुयल' जाबाय दा बेखौ मावनानैबो गोबां मानसिया ओनसोलनि मानसिफ्रा बेखौ फालांगि मावनानै गावनि जिउखौ खांनो आरो रां आरजिनो हानायखौ आं नुनो मोनदों मानो होनोब्ला औवाया जि जायगायाव जोङो आबाद मोजाङै मावजायि बे जायगायावबो जोङो बेखौ गायनानै जोङो बेखौ दिहुननो हायो आरो बेखौ जायहा फालांगि खालामगोन बिथांमोनाबो दा बेखौहाय मावनानै जानो हानायनि खाबुआ जोंनि बे ओनसोलाव दङ आरो जोंनि जायगायाव आरो गोबां बेबादिनो आबादफोर दङ जेरै बेसर आलु बेफोरखौबो जोङो फालांगि खालामनानै मावनानै थांनानै थानो हायो आरो जोङो रांखावरि आरजिनो हानायखौ आं बे ओनसोलनि मानसिफोरखौ नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंनि बे ओनसोलाव बेफोरबायदि आबादफ्रा दंखायोखाय जायोखाय जोङो बेफोरखौ मावनानै जोङो जानो हानायनि खाबुआ दङ आरोबाव बे बेसर बेफोरखौबो जोङो जोंनि बे जायगायाव मावनानै मोननाय जायो बेफोरखौ फालांगि खालामनानै जों खामानि मावनानै मावनानै मावनानै जानो थाखाय जोंहा खाबु दङ आरोबाव दंबावो जोंनि बे जायगायाव खुसेरनि फालांगि खालामनानैबो जोङो गावनि जिउखौ खांनो एबा रांखान्थि आरजिनो हानायनि जोंहा खाबु दङ जोंनि बे जायगायाव गोबां बेबादिनो दंबावो गोबां रोखोमनि फालांगि मावनो थाखाय जोङो जोंनि बे जायगानिफ्राय गोबां बुस्थु मोनो नाथाय बे माखासे खिनिखौल' आं एक्सपेरियेन्स हिसाबै आं बेखिनिखौ बुंनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय